होय डोक्टर कल्पिता उलयता कोण पेशंट तूं कितें जालें हां चा हां चार दीस जाले तुवें जोर आय् हां हां हां हां रांव चार दीस ज्यो टेबलेट दिल्ल्यो त्यो सगळ्यो घेतल्यो तुवें सारको कोर्स कंम्पलीट केलो सगळो कंम्पलिट केलो आनीक जोर आयल्ले तेन्ना तूं न्हाल्लें जांव कोल्ड कितें पिल्लें थंड कितें पिल्लें हां हां हां सो जो कोर्स कंम्प्लिट केलो म्हुणलें न्ही तुवें तर तुवें आतां कितें करपाचें खबर आसा सद्द्याक म्हाजा मेरेन कन्सल्ट जर परत येतासर तुवें जाता तितली स्टिम घेवपाची स्टिम म्हळ्यार कळ्ळें गरम उदक सळसळप आनी तातूंत वाफ घेवप कळ्ळें न्ही आनीक भायर वचप अवाॅयड कर वाऱ्याक वचपाचें अवाॅयड कर आनीक मोस्टली लेट न्हातात पय तें अवाॅयड कर सांजचें मैद्याचें आनीक थंड कांयच पियेनाका जाता तितलें गरम गरम उदक सूप पिवपाचें आनीक परत ज्यो हांवे तुका टेबलेट्स दिल्ल्यो पय डोलो मागीर तें सिरप दिल्लें पळय आस्ताकायंन्ड म्हण तें हांव तुका परत प्रिस्क्रिप्शन बरोवन दिता नाजाल्यार तुजे कडेन जर प्रिस्क्रिप्शन आसा न्ही जाल्यार तुगेलें तें परत घेवपाचें फार्मासीन वचून मात्शें पेरेन्ट्सांक सांग की तें परत हाड आनी तीन दीस कन्टिन्हीव कर सकाळीं दनपारा आनी सांजेक जें आस्थाकायन्ड सिरप घेवपाचें प्लस जें जोराचें वखद आसा तें तुका सांगले भशेन आफ्टर सिक्स अवर्स तुवें घेवपाचें कळ्ळें न्ही सो म्हाका परत मात्शें रिपीट करता रिपीट करता जोराचें वखद कशें घेवपाचें सांगलां हांवें कारण मिस्टेक जावपाक जायना न्ही स स वरांनी हां रूच ना तोंडाक रूच ना जाल्यार कितें करपाचें तोंडाक रूच ना जाल्यार फोरशिप पेज आसता पळय पेजूच जेवपाची आनी तातून तूं होय जाय जाल्यार लोणचें लावन ना जाल्यार आमलेचें तोर आसता पळय खळांतलें तें बी खावंक शकता तूं कित्याक ताचें न्हू तुका सांग तें रुच येता तोंडाक आनी मात्शें भलायकी यें जाता न्ही कित्याक उपाशी पोटार घेवप ताणें घेवपा जायना ती खबरदारी मात्शी घे उपाशी पोटार घेनासतना तुवें रावपाचें